एक बार की बात है हम समूह के माध्यम से बनारस घूमने गए थे सारी दीदियों के साथ वहाँ से बस आया था तब वहाँ पर हमने जो है की भाषण दिया था उस प्रोग्राम में समूह के बारे में बताया और अपने समूह की दीदीयों के बारे में बताया जिससे हमारा गला बैठ गया ठंड के कारण गला बैठ गया और दर्द होने लगा फिर हम घर आए घर आए हमने जो है कि दवा भी लिए दवा से हमें बहुत कम आराम हुआ तो हम सोचे कि क्या करें फिर हमें समझ आया कि हम गर्म पानी पिएँ या नमक पानी घोलकर घोलकर बनाकर पिएँ और हो सके तो सेंधा नमक और गर्म पानी दोनों गर्म करके गरारा करें और एक दो घूट पी भी लें जिससे हमारा गला जो है कि साफ़ हो जाए और हमारे गले को आराम भी मिले